میرا پسندیدہ موسم سردی موسم سردی کا موسم ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اِس لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم اُس میں گرمی نہیں لگتی ہم اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا سردی میں اور گرمی میں لائٹ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن سردی میں لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا ہے اور سردی میں اگر پسینے بھی نہیں آتے ہیں اور سردی کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم باہر جاتے ہیں تو دھوپ سے بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی سردی میں ہر لوگ گرمی میں لوگوں کو دھوپ سے پریشانی ہوتی ہے لیکن سردی میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی سردی میں ہمیں ہر چیز کا آرام مِلتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے تب پتہ نہیں چلتا اور ہمیں گرمی نہیں لگتی اور سردی میں ہم گھومنے کہیں بھی جا سکتے ہیں ہمیں دُھوپ کی پریشانی نہیں کہ ابھی تو دُھوپ ہے ہم شام میں جائیں گے لیکن جب سردی ہوتی ہے تو ہم آرام سے جا سکتے ہیں کوئی ہمیں انتظار کرنا نہیں پڑتا کہ دُھوپ چلی جائے گی تب باہر نکلیں گے اور یہ سردی میں بہت اچھا لگتا ہے میرا پسندیدہ موسم تو سردی کا ہے جو مجھے بہت بہت پسند ہے